पहले हमलोग पहले मछली पकड़ने के लिए जाल दाल छोटी छोटी मच्छरदानी रहती थी लेता था लोग और पेनी कटल वाला डब्बा लेता था बाल्टी लेता था वहीं धर करके उससे मछली पकड़ते थे हमलोग हमलोग भी मछली पकड़े थे छोटा छोटा थे तो दुपट्टा ले करके मच्छरदानी ले करके हमलोग मछली पकड़ते थे उसके बाद अभी और हो गया क्या जो बहुत बड़ा बड़ा जाल आता है बहुत बड़ा बड़ा जाल रहता है बहुत बड़ा बड़ा पोख़र में गिरा देता है और एक्के बार में मछली पकड़ लेता है नाव पर भी लगा लेता है जाल उसमें भी मछली पकड़ लेता है पहले लोग बन्शी से मछली पकड़ते थे हमलोग देखे थे बचपन में लोग बन्शी लगा लेते थे उसमें एक जोगटी फँसा लेते थे रस्सी में और नदी में डाल देते थे जब जोगटी आती थी मछली जोगटी को पकड़ते थे तो ऊपर खीँच लेते थे तो मछली पकड़ी जाती थी पहले लोग बन्शी से मछली पकड़ते थे जाली में छानते थे उसके बाद डब्बा बाल्टी धर देते थे बुलबुलाहट जहाँ था वहाँ पकड़ लेते थे अब तो ऐसा समय आ गया है जो कितनो बड़ी पोख़री रहेगी एक बार में मछली लोग निकाल लेगा मछली निकाल लेता है जाल गिराता है बड़ी बड़ी मछली को खीँच लेता है एक्के बार में पकड़कर समेट करके ऊपर कर लेता है पहला के ज़माना कुछ और था अभी की व्यवस्था कुछ और हो गई और आगे की व्यवस्था कुछ और होगी